جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے اردو کیسے سیکھی اور زبان کے ساتھ آپ کا تجربہ کیا رہا ہے تو اردو میں شروع ہی سے سیکھے ہوئے ہوں علی گڑھ سے اور بہت مطلب اس کو سیکھنے میں محنت لگتی ہے اور اردو سیکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے انسان کے اندر صبر و تحمل بھی ہونا چاہیے اور پھر اردو سیکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ تلفظ میں فرق مطلب فرق ہو جاتا ہے مطلب پروننسیشن اچھا ہو جاتا ہے اور جیسے کہ ج ش کا فرق ت ط کا فرق تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور پھراس کے بعد جب انسان اردو میں بولتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے یہی سب اردو کے فائدے بھی بہت زیادہ